हाँ एजुकेशन लोन के बारे में मैं जानती हूँ क्योंकि मेरे भाई ने ही एक एजुकेशन लोन लिया था एजुकेशन लोन उन लोगों को दिया जाता है जिनके पास एक अच्छी डिग्री होती है फिर वे ग्रेजुएट हो जाते हैं अगर आप उस लोन की अहर्ताओं को पूरा कर लेते हैं तो आपको वो लोन मिल जाएगा इसके लिए आपका पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रुरी होता है पर इसका लाभ मैंने नहीं लिया है परंतु मेरे भाई ने लिया था जैसा की मैंने बताया तो उसके बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी तो नहीं है परंतु एजुकेशन लोन उन्हीं को मिलता है जो एजुकेटेड रहते हैं और जो अच्छे से पढ़े रहते हैं और उनके पास एक अच्छी डिग्री होती है तो उन्हें अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए या फिर वे जब पढ़ना पढ़ाई करना चाहते हैं उसके लिए लोन दिया जाता है और ऐसे ही एजुकेशन लोन मिलते हैं जिससे बच्चे अच्छी जगह जाएँ या बाहर जाकर अगर वे पढ़ना चाहे तो उन पैसों के माध्यम से वे पढ़ सकता हैं